हेलो बाबा धाम जायके रहे बोलेरो केतना पैसा आर लेबै ठीक अच्छा ठीक है आयँ गूगल पर पूरा पलिवार रहे दश आदमी आयँ तब अथी बसके कितना भाड़ा बसके पाँच हजार मेसना लऽ के आबू मतलब बस चाही मतलब गूगल पर करि देब हँ ठीक है गाड़ी लऽ के अइऔ

मेसनेके आदमीके जायके है आओर कुशेशर जायके है ओ